पहले लोग कागज पर बहुत लिखते थे चिट्ठी वगैरह कहीं पर भी भेजना हो किसी का हालचाल लेना हो बहुत तरीका का चीज लोग पहले कागज पर लिख के चिट्ठी में बंद करके भेजते थे देश विदेश जहाँ जाता था अब जमाना बहुत ही बदल गया है डिजिटल बन गया है अब लोग हर एक के पास में मोबइल रहता है और मोबाइल से लोग तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेज देते हैं ट्विटर उस पर भी लोग मैसेज करके अपना जिनको भेजना रहता है वो भेज देते हैं इस्टाग्राम इस्टाग्राम पर भी लोग मैसेज लिखा और भेज दिया सेकेंड नहीं लगता है उनके पास जो रहता है वो पहुँच जाता है फेसबूक फेसबूक पर भी लोग बहुत सारा सोशल मीडिया है इस पर लोग तुरंत जो भी भेजना हो लिखना हो अपना लिखते हैं और भेज देते हैं बस उनके पास सेकेंड भी नहीं लगता है चले जाता है जैसे कोई डोक्यमेंट हो या किसी को कोई प्रकार का सूचना देना हो वही सब चीज है हाल के वर्षों में जो है बहुत ही ये सब कार्य बदल गया है मोबाइल पर लोग बहुत सारे मोबाइल पर लगे रहते हैं चैट करते रहते हैं चैट लिखते हैं संदेश भेजते हैं लोग एक दूसरे को देश विदेश जहाँ रहता है अब लोग मोबाइल से ही संदेश डोकोमेंट यदि किसी का कोई उपहार हो फोटो खींच के और उनको व्हाट्सएप फेसबूक या जीमेल पर भेज देते हैं यही सब है बहुत बदल गया है आधुनिक दुनिया हो गया है डिजिटल भारत हो गया है हाँ भारत जो है बहुत विकसित कर रहा है नरेंद्र मोदी जी बहुत डिजिटल तरीके से कार्य कर रहे हैं भारत के लिए भारत बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भारत देश कागज जो था पहले कागज पेन से बहुत आदमी लिखते थे अभी भी लिखते हैं कागज और पेन पर बहुत सारे को हम लोग देखते हैं लिखते रहते हैं हम लोग भी लिखते हैं कभी कभी अभी लिखते रहते हैं लैपटॉप से लोग भी अपना संदेश टाइप करते हैं और टाइप करके भेज देते हैं हाल के वर्षों में अब कागज पेन वाला जो सिस्टम है वो बस लोग इस्कूल के टाइम में ही यूज़ करते हैं पढ़ाई के टाइम में ही यूज़ करते करते हैं अब तो लैपटॉप मोबाइल इत्यादि कलकुलेटर से ही सारा हिसाब किताब संदेश भेजना हो या कुछ करना हो लैपटॉप कम्पूटर मोबाइल से लोगों अपना कर लेते हैं अब बहुत ही आसान हो गया है बहुत आसान तरीका से लोग अपना मैसेज दूसरे तक जन जन तक पहुँचाते हैं जैसे हम लोगों को कुछ पब्लिकसिटी करना है पब्लिकसिटी के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर टाइप कर देते हैं अपना प्रसारण लगा देते हैं और टाइप करने के बाद लिखने के बाद हम लोग पोस्ट कर देते हैं पोस्ट करने को बाद वो जन जन तक पहुँच जाता है और जिस टाइम का रहता है वो टाइम दे देते हैं उसमें टाइप करने के बाद लिख देते हैं और जो है उस समय से लोग वहाँ पर जिस टाइम का रहता है उस टाइम में वप देखकर लोग एक याद आ जाता है लोग को और उपस्थित वहाँ पर हो जाते हैं यही सब है पहले लोग चिट्ठी के माध्यम से अपना संदेश पहुँचाते थे शहर में रहते थे बहुत आदमी काम धंधा करते थे लोग चिट्ठी भेजता था वहाँ से भी चिट्ठी आता था टेलिग्राम से लोग क्या कहते हैं टेलिग्राम से भी बातें होता था अब जो है अब लोग मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हैं जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वहाँ से लोग वीडियो कॉल अपने फैमिली से बाद करने के लिए करते हैं बात करते हैं संदेश भेजते हैं जो बात करना है बात करिए अपना मोबाइल से ही बात कर सकते हैं व्हाट्सएप चैटिंग चैट कर सकते हैं अपना तस्वीर खींच के भेज सकते हैं यही सब है फैसबूक पर भी है मैसेंजर पर आप टाइप करिए और भेज दीजिए इस्टाग्राम पर भी मैसेंजर पर मैसेज करके भेज दीजिए ट्विटर पर भी संदेश टाइप करके लिख कर भेज दीजिए उनके पास पहुँच जाएगा यही सब सुविधा है